आङो सासे मानसिनि न'आव जानाय लोंनाय मावनो दांनो लिंनायाव आं थांबाय थांग्रोनानै दाना लोगोफ्रा रावबो सौहैयाखै आंनो दाना संनो खावनो गथायनानै होबाय आं माखौ संग्रोबावनो दाना आङो आलुखौनो संग्रोनसै आलुखौ आं माबोरै थाब फोमोननो हागोन आङो बे आलुखौ लेमनानै सुनानै बेनिफ्राय आरो थाव एसे होनानै एवग्रोबाय एवखांनानै आङो माबानायाव एवखांनानै खेबसेनो आङो कुकाराव होबाय कुकाराव होनानै आङो थाब फोमोननो हाबाय आरो फोमोनखांनानै आरो दस्रा मोनसे ओंख्रि संबावनांगौ जाहैबाय बे ओंख्रिखौ आङो माबोरै थाब थाब फोमोनगोन आङो बेखौ मोनसे खायदा खालामबाय एवखांनानै आङो आरो बेदर होफैबावबाय बेदरखौ आङो एवबाय एवनानै आङो बेदरा गोरा नालाय बेदरखौबो आङो कुकाराव एवनानै मारिनानै दोनबाय बेखौबो आङो थाब फोमोनबाय जेला आं मोनखांजोबो अब्लासो लोगोफ्रा सौफैबाय आं होनबा फोमोनखांजोबनानै जिरायो अब्ला लोगोफ्रा सौफैबाय लोगोफोर सौफैबा लोगोफोरखौ होनबाय आं हाबाब आं हारसिङै बबेखौ संजोबनांगौ नोंसोरबो एसे एनै बाहागो लाफैदोलाय दा होनानै बुंबाय आङो जेब्ला मोनखांजोबो अब्लासो फैबाय ज' ज' होमबा आङो हारसिङै फोमोनजोबखांबायमोन मोनसेया जाहैबाय आलु जहल मोनसेया जाहैबाय अमा एवनाय आरो मोनसे ना भाजा ना भाजा एवखांबावबाय ना भाजा एवखांनानै आरो मैथाजों टमेट'जों मैथाजों नाजों संबावनांगौ जाबाय मैथाजों नाजों संनांगौखौ आङो माबार माबार सायनानै मैथाखौ माबानानै सायनानै सुखानानै लानानै आङो नाखौ एवबाय ना एवखांनानै आङो नाखौ खांनानै दोननानै मैथाखौ एरग्लिनानै मैथाखौबो माबार माबार संबाय आं जेब्ला मैथा मोनखाङो अब्ला आङो माबानानै दसे जिरायबाय अब्ला लोगोफ्रा सफैबाय जेब्ला लोगोफोर सफैयो होनबा गासिबो ओंख्रियानो मोनखांजोब्बाय आं ओंखाम संबावबाय ओंखामखौबो आङो खेबसेयैनो अदाबाव माबानानै माइरं सुनानै दैनि जखा लानानै ओंखामखौबो आं फोमोनबाय ओंखाम फोमोननोथ' गिदिर बाथ्रा नङा ओंखामखौथ' आङो संखायो दो गिदिराव आङो खेबसेनो संबाय अदाबाव संनानै ओंखामखौ फोमोननानै ओंख्रिखौ गासिबो कुकाराव ऐ माबानानै संनानै एवनानै फोमोनजोबबाय